वज़न कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए हमारे गाँव का एक लोकप्रिय सुझाव है जैसा कि लोगों का मानना है कि सुबह दौड़ करने से व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और उससे हम अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं यह हमारे जीवन का दैनिक कार्य भी है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख ही सकते हैं और अपना वज़न भी आसानी से कम कर सकते हैं कहते हैं कि दौड़ करने से जो हमारे शरीर का पसीना जो बहता है उसके ज़रिए हम अपने वज़न को कम करते हैं तो इसलिए हमें सुबह उठकर दौड़ करनी चाहिए और साथ ही व्यायाम भी करनी चाहिए जिससे हमारा वज़न तो कम होता ही है और शारीरिक संबंधी जो समस्याएँ होती हैं वह भी दूर हो जाती हैं जिसके चलते हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है और हम चिकित्सकों से काफ़ी दूर रहते हैं जैसा कि हम अगर व्यायाम नहीं करेंगे और अपना तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और हमें बार बार चिकित्सकों के पास जाना पड़ेगा इसलिए वज़न करने का एक और घरेलू उपाय है कहते हैं गुनगुना पानी पीने से भी हमारा वज़न कम होता है तो उसमें आप गुनगुने पानी में शहद डालकर पानी रोज़ सुबह पीजिए खाली पेट उसे आपका वज़न कम होता है और साथ ही आपको अपने शरीर में उसका प्रभाव भी दिखाई देगा